आने आह्ली जनरेशन गी मतलब खेती बाड़ी करने च काफी मदद मिलनी आं क्यूंकि जियां पैह्लें असीं जिसलै खेतीबाड़ी करदे हे मतलब जिसलै असैं कुछ वी फसल लगानी होंदी ही सानू बरखा दा इंतजार करना पौंदा हा कि बरखा होग्गी ते असी करगे कुछ टाइम ऐसा होंदा हा कि बिना बरखा दे साढ़ी फसल खराब बी होई जंदी ही और ओह्दे कन्नै काफी नुकसान होंदा हा किसान गी पर अज दा टाइम ऐसा आई गेदा कि जिसलै मतलब फसल लगाने ताईं पानी चाहिदा उसलै बंदा करी सकदा क्यूंकि इन्सान नै मतलब अपने खेत्तर च बोर करवा दी होंदी जिदे कन्नै जिसलै उनें जिन्ना पानी चाहिदा उन्ना लगाई सकदी उदे कन्नै ना उंदियां फसलां खराब होंदियां ते उनें काफी मदद मिली जंदी पर सानूं एह् निं होई सकदा कि पूरी मतलब पूरी जनरेशन पूरी मतलव सारे जाब ही करन सरकारी जाब मिल्लै जां प्राईवेट जिन्नी मर्जी जाब कर लेइयै बट खाना ते असी रोटी ऐ ना ते इसलिए सानूं एग्रीकल्चर करना वी जरूरी ऐ अगर असी आने आह्ले टाइम च एग्रीकल्चर करना बंद करी देगे कुछ निं करगे फिर असी खाना केह् रैह्ना कियां जीना कियां कुछ इन्सान दे कारण ही अज चला दी जे खेतीबाड़ी करना काफी जरूरी ऐ साढ़े ताईं खेतीबाड़ी करने कन्नै होंदा मतलब कि पैह्लें होंदा हा कि जिसले मतलब सारा कुछ जियां फसल लगानी गाईं दा गोबर सुट्टदे हे ओह्दे कन्नै फसल होंदी ही बट अज दे टाइम च डाया यूरिया काफी आई गेदा कुछ अज दे बीऽ वी ऐसे न कि मतलव जल्दी लग्गी जंदे पैह्ले घर दे बीऽ होंदे हे कुछ खराब होंदे हे कुछ स्हेई होंदे हे कुछ लगदे हे ते कुछ निं हे लगदे उप्परो बरखा दियां प्राब्लम होंदियां हियां बरखां होनियां निं होनियां बरखा होग्गी ते ठीक ऐ लगानी निं होग्गी ते ओह्दे कारण फसल बी खराब होई जंदी ही पर आने आह्ली जनरेशन पर अज दे टाइम च वगैरा ऐसा निं कुछ निं ऐ बोर करवा दी ऐ जिसलै जिसलै फसल लगानी उसलै मतलब पानी लगाइयै लगा लो धान लगा लो अराम कन्नै धान निकले जिसलै धान गी पानी दी जरूरत ऐ उसलै पानी देई लो पर पैह्लै इं'या निं ही होंदा पैह्लें मतलब धान बरखा होग्गी धान लगागे फिर बरखा होग्गी ते धान गी पानी मिलना वर्ना नेईं नेईं तां फसल सारी खराब होई जानी आने आह्ली जनरेशन च वी एग्रीकल्चर करनी चाहिदी काफी जरूरी ऐ ओह्दे कन्नै मतलब एग्रीकल्चर करने कन्नै गै ते खाने कुछ मिलना अगर अस एग्रीकल्चर निं करगे जाब करगे हां जाब करनी असें सरकारी जाब मिल्ली यी गौरमेंट जाब मतलब गौरमेंट जाब मिल्ली गी जां प्राईवेट मिल्ली गी ते ओह्दे कन्नै मतलव असें पैसा मिलना ऐ खाने ताईं ते फिर वी असें दुकान उप्पर खरीदना ओह् खरीदगे ओही ना अगर किसान नै मतलव खेतीबाड़ी कीती दी होग्गी एग्रीकल्चर कीती हून आने आह्ले टाइम च किन्ने फायदे ऐ मतलव पैह्ले तै होंदा ना कि हल्ल करना असी अपनी फसल लगान्ने पर अज दे टाइम च ऐसा कुछ निं ऐ काफी मशीन्स चली दियां ट्रैक्टर कन्नै लगाई सकने कुछ मशीन्स न मतलब पैह्लें आदमी पूरा पूरा दिन धुप्प च कनक बड्ढदा हा मतलव सा हून आपूं बड्डियै आपूं कट्ठी करनी आपू गाह्नी सब कुछ कम्म आपूं करना बट अज दे टाइम ऐसा निं ऐ और आने आह्ली जनरेशन च काफी एह्दे शा शायद कुछ एडवांस मतलव आई जावे कुछ होर आई जावै कुछ होर टैक्नीक आई जावै जिदे कन्नै एह् सारा कम्म करना वी जल्दी होई सकदा हून अजकल्ल मशीन लगांदे जल्दी कनक मतलब कट् होई जंदी ते धान अपने घर आई जंदे पराली ओह् लग्ग होई जंदी पैह्लें होंदा हा पैह्लें उस्सी आपू कट्ट करो फिरी रक्खो फिरी ध्यान रक्खो फिरि उस्सी घाओ वगैरा बड़ा कुछ करना पौंदा हा परानें टाइम च इदा वी जैदा फायदा होना ते फिर ओह् ही कनक असी जेह्ड़ी स्टोर करदे फिर ओह् मंडी च जंदी ही ओह् ही पुजदी जेह्ड़ी जाब जूब करदे जेह्ड़े नेईं लगांदे ते ओह् ही जेह्ड़ी सारी फसल खंदे जेह्ड़ा असी किसान एग्रीकल्चर करदे पर एग्रीकल्चर करना बी जरूरी ऐ अगर एग्रीकल्चर करना बंद होई जंगी ते एह्दे कन्नै कुछ बंद होई गी ते खाने दा कोई वि ओह् साधन निं होना ऐही फसल होंदी जेह्ड़ी मतलब असी लगाने और उयो होंदी आने आह्ले टाइम च मतलब आने आह्ली जनरेशन गी काफी फायदा होंदा क्योंकि ओह् बीऽ ऐसे होंदे मतलब जल्दी ओह् होइंदे मतलव ग्रो करदे मतलव अच्छे होंदे मतलब उनें जिसलै उनें पानी देना उसलै ओह् पानी देई सकदे अपनी मर्जी कन्नै देई सकदे मतलव इस टाइम दिक्खो निं कि बरखा होग्गी तां होना पानी वर्ना निं होना मतलव ओह् सब कुछ कर सकदे जाब बी करदे पर एह् निं ऐ कि सानू अपनी खेती बाड़ी छड्डी देनी चाहिदी कुछ कुछ मतलब घर च बी करनी चाहिदी थोह्ड़े छोटा यां गार्डन जेहा बनाई लैना उदे च अपनी मतलब छोटी छोटी सब्जियां लगा लेनियां क्यूंकि सब कुछ बनता मतलब घर च पानी वी होंदा मतलब बीऽ वी ऐसे होंदे खाद वी आपू मतलव बनाने दी जरूरत निं ओह् बी दुकान पर मिल्ली जंदी इस लेई सानू सारें मतलब एग्रीकल्चर करनी चाहिदी और आने आह्ले टाइम च वी एग्रीकल्चर होनी चाहिदी और काफी मतलव आने आह्ले टाइम च काफी होई सकदा कि मतलब काफी फायदे न और उनें काफी हैल्प वी होइया करनी कोई खाद बनाने दी जरूरत निं पानी उने मतलव बोर करवा दे होने उने बरखा दे रुकने दी जरूरत निं ते इसलेई एग्रीकल्चर साढ़े ताईं काफी जरुरी ऐ